बंगलाचे सेना हे लोक कर्नाटकाचे आशिल्ले ताका लागून कोंकणी आनी बंगाली भाशा संबंदीत आसा बोडो आनी बंगाली लोक कांय उतरां कोंकणी वापरतात कोंकणी ही इंडो आर्यन लँग्वेज आनी बँगाली ही इश्टन इंडो आर्यन लँग्वेज आनी बोडो आनी बंगाली हेंचे भितर आनी कोंकणी हेंचे भितर जेवणाची समानता आसा तींय बी नुस्तीं खात नुस्तें खातात आनी आ आमीय बी नुस्तें खातात